جی ہلو جی آپ بریانی شاپ سے بول رہی ہیں جی جی ہمیں جو ہے پانچ بریانی پانچ کلو بنوانی تھی جی جی تو آپ کتنی کتنی کتنی ریٹ تک دیں گی آپ جی جی تو تھوڑا کم ہو سکتا ہے جی تو ہم لوگ بہت باہر سے آئے ہوٮٔے ہیں تھوڑا سا کم ہو جائے تو بہتر ہے جی اور بھی سامان منگوانے ہیں گلاب جامن ہے رَس گُلے ہیں جی یہ ایک کلو گُلاب جامن کتنے تک کے ملے گا آپ کے جی جی یہ بتائیے گُلاب جامن ایک کلو کتنے کا ملے گا دو ہزار روپے چلیے دو کلو بنا دیجیے گا جی کچھ کم کر لیجیے جی اور کچھ نہیں ریٹ تھوڑا سا کم کر دیجیے جی گُلاب جامن کے دو ہزار بہت ہو رہے ہیں بریانی ہمیں جو ہے مراد آبادی بریانی چاہیے لیکن جی جی جی ٹھیک